आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत अधिक प्रचलन है लोग सोशल मीडिया है फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं रील्स डालते हैं फोटो डालते हैं आदि सब करते हैं मेरे बगल की एक लड़की जिसे कोई भी नहीं जानता था वो इंस्टाग्राम ग्राम पर रील्स वीडियो बनाई एक दिन डांस का वीडियो बनाई और इंस्टाग्राम पर उसने डाल दिया तो उसे अच्छे अच्छे लाइक्स आने लगे उसके लाइक्स व्यूज में जाने लगे और वो फेमस हो गई जिससे उसको सब लोग जानने लगे और तब वो इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो फोटो और सब डालने लगी जिससे उसे सब लोग पसंद करने लगे लाइक करने लगे और वो फेमस हो गई फेमस हो गई और उसे इंस्टाग्राम की वजह से ही रील्स बनाते बनाते इतना फेमस हो गई कि वो पैसा भी इंस्टाग्राम से कमाने लगी और उसे सभी लोग जानने लगे उसे उसे उसको पसंद करने लगे इतना फेमस हो गई कि सब लोग उसे उससे ऑटोग्राफी या सब कुछ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लग गए वो इंस्टाग्राम युटुब फेसबुक सब कुछ चलाती थी और अपना वीडियो फोटो सब कुछ डालती थी जिससे देख कर लोग उसे अच्छे पसंद करते थे उसके वीडियो को और देखना चाहते थे और उसे कोई और अच्छे अच्छे वीडियो जब वो डालती थी तो बहुत सारे लाइक और कमेंट मिलते थे और लोगों को उसका वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता था वो मुझसे बहुत पसंद करने लगे जिस वजह से वो बहुत ही फेमस हो गई इसीलिए आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर इस इन सबका तो एकदम आम बात है सभी लोग चलाते है उस पर रील्स बनाते हैं फोटो डालते हैं बहुत कुछ करते हैं सोशल मीडिया तो आम बात हो गई है जो सभी लोगों को चलाना उस पे आसानी से बात करना लिखना और फोटो डालना वीडियो डालना इंस्टाग्राम को देख कर तो आप सभी लोग वीडियो बना रहे हैं और अपना वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि जिससे वो भी फेमस हो जाए और पैसा कमाने लगे हम भी इंस्टाग्राम चलाते हैं और उस पर फोटो रील्स वीडियो सब डालते हैं मैं मुझे भी मेरे रील्स पर लाइक कुछ मिलते हैं लेकिन मैं मुझे उतना फेमस नहीं हुए मुझे उतना लाइक नहीं मिला है कि इंस्टाग्राम चलाती हूँ फेसबुक इन सब पर चलाना फोटो डालना वीडियो डालना सब कुछ करती हूँ मुझे इंस्टाग्राम चलाना अच्छा लगता है फेसबुक चलाना अच्छा लगता है यूट्यूब पर मैं अपना वीडियो डालती हूँ देखती हूँ सब मुझे बहुत अच्छा लगता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करती हूँ और इंस्टाग्राम तो आम बात हो गई है अब तो सभी लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं पर वीडियो डाल रहे हैं वीडियो बना रहे हैं देख रहे हैं इंस्टाग्राम की वजह से अलग अलग जगहों पर अपना जाकर वीडियो बनाना डालना सब कुछ कर रहे हैं जिससे कि लोग उन्हें पसंद करें और उन्हें लाइक करें जिससे वो भी फेमस हो जाए और फेमस हो जाए और उन्हें भी आज पसंद करने लगे और वो इतना फेमस हो जाए कि उन्हें भी इंस्टाग्राम से ही पैसा कमाने लगे सभी लोग आजकल दुनिया में सब लोग इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना फोटो डालना सब कुछ करते हैं ये तो आम बात हो गई है इंस्टाग्राम और फेसबुक यूट्यूब ये सब सब तो छोटे छोटे बच्चे आजकल ये सब देख रहे हैं चला रहे हैं और मुझे भी इंस्टाग्राम पर वीडियो डालना फोटो डालना और वीडियो बनाना देख दूसरे को देखकर वीडियो बनाना उसे पोस्ट करना बहुत अच्छा लगता है लोग उसे लाइक करते हैं और करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत सारी लड़कियाँ इंस्टाग्राम से ही वीडियो बनाकर उसे पोस्ट करके रील बना के उसे पोस्ट करती है जिससे वो फेमस हो गई है आज फेमस हो के फेमस हो गई है अलग अलग जगहों पर रहती हैं और इंस्टाग्राम इसीलिए सोशल मीडिया पर कमेंट तस्वीर भी फोटो भी डालती हूँ और सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम ये चलाती भी हूँ